हँ हेलो आओर नारँगिओ

आओर नारँगीके कि भाव आम नारङ्गी अङ्गूर आओर एतेक महँगा दै छहो कम नहि करि देतै छिकहो ई तऽ ओहिदिन इहाँसे लैए गेलिअऽ आइ पाँच दिन होइ छै तुरन्ते रेट बढ़ै देलहो उँ आओर मिरची आओर छै अमरूद आओर की भाव आओर बेल नहि हइ कि रेट हइ किछु कम नहि करबै किएक एतेक हाइ बेचै छहो सीजन छै तऽ कि तैओ कम नहि करि सकै छी कै दिन हम एहिठाम ले लेबे केलिए हेँ हँ रेट बतेबऽ तब ने किछु कम नहि करि सकै हऽ आँए हेलो अढ़ाइ किलो आओर तऽ पैक करि दहो पपीतो रखने हिको कि भाव छै दुइ रङ्ग रेट बतबै छिकहो हइ एक कोनो बोलबहो तब ने किछु कम नहि करि देबहो कम करबहो तब दुइ किलो दै दिहो हँ एहिले तऽ ए वइसी ताजा हिलकोरा ताजा चिक्कस तऽ हइ नहि आँए

जितिआ तितिआ नहि मानै छहो बस बसिआ नहि ने रखै हिको तऽ बसिआ नहि लेबै बढ़िआँ होका हिको तऽ दै दहो दुइ किलो ठीक छै पैक करि दहो ठीक छै नहि